योग करण लाइ मां यूट्यूब चैनल खे पसंदि कंदी आहियां उन में तमामु घणा वॾा वॾा जेके योगी आहिनि जेके योग कंदड़ आहिनि जीअं रामदेव महाराज आहिनि अहिड़ा ॿिया बि जाम आहिनि श्री श्री आहे हरी उन्हनि खे मां फॉलो कंदी आहियां यूट्यूब में ऐं मां उन्हनि मां जाम घणा घणो कुझु सिखंदी आहियां योॻु करण लाइ कठिनाई ईंदी आहे योॻु करण में कंहिं महिल असांजो सरीरु आहे कंहिं महिल असांजो सरीरु बराबरि मुड़ंदो नाहे पर असां योॻु करे करे असांजो सरीर फ्लेक्सिबल थी वेंदो आहे असां सरीरु खे जीअं चाहियूं मोड़े सघंदा आहियूं ऐं योॻु करणु तमामु ज़िदगीअ में ज़रूरी आहे योॻु करण सां असांजो सरीर निरोगी रहंदो आहे उनखां पोइ प्राणायाम योग करण सां असांजो सरीरु निरोगी बि रहंदो आहे ऐं असांजी अंदिरुनी बॉडी क्लीन थींदी आहे जंहिं जे करे असां बीमारियुनि खां मुक्ति थींदा आहियूं ऐं असांखे बीमारियुनि खे भॼाए करे योॻु करणु खपे जेको योॻु कंदो उहो निरोगी रहंदो मस्तु रहंदो ऐं बिज़ी बि रहंदो पाणखे हमेशह ख़ुशि रखंदो